जे जोंनि ओनसोलनि जे सुबुंफोरनो बा जोंनि ओनसोलनि जे सुबुंफोरबो केम्प खालामनाय बा माबा मोनसे फोरोंनाय सेंसनफोर बेफोरबायदि जेबो गैया जोङो जे सोलोंथाइनि बिथिङाव बुङोब्ला जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आफादा बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिरथार मोनसे सिनस्रि आफाद बेखौ लानानै जे दुलाराय बर'फरायसा आफादा जे बड'फानि सानस्रि सानथौखौ लानानै जे सोलोंथाइनि बिथिङाव हारि आरो जाथिनि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव जे बर' गामि बा बर' ओनसोलाव मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे एवारनेस प्रग्राम लायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जे सोलोंथाइजों लोगोसे हारि बा हारिमु जोंनि दिन्थिलांनोबा बा फोरोंलांनो थाखाय इयुन जोलैफोरनो बेखौ जोङो फोरोंलाङो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे मोनसे स्कुल बा मोनसे कमपाउन्दाव जोङो प्रग्राम फिसा फिसा खालामो बेजों लोगोसे जोङो बेनार होयो बेजों लोगोसे जों गारजेनफोरखौ लानानै बा दिथागिरिफोरखौ लानानै ज' खालामनानै मोनसे स्कुल बा मोनसे कमिटि हलफ्राव लानानै जे मोनसे प्रग्राम लायो प्रग्राम लानानै बा हाबाफारि बानायो बेजों जोङो फोरोङो आरो बुजायलाङो आरो बोसोनखौ होलाङो